हाँ आप कितने दिन करवाओगे एक दिन ना ये हाँ तो पूरे टाइम वहीं रहना है मुझे कि कर कर के और रिटर्न घर आ जाना है कि थोड़ा थोड़ा शॉट ले के रिटर्न आ जाऊँ मैं पूरे तीन दिन अच्छा अच्छा देखो ऐसा है कि दिन एकाध दिन के अलग पेमेंट रहते हैं और जो शॉट हम ले ले के रिटर्न नहीं आते घर पे कि आ जाओ आपका कुछ कार्यक्रम हो जब हम आएं उसके पेमेंट अलग रहता है देखिए आप कभी पेमेंट मतलब ले रहा हो मतलब आपने बोल दिया कि यार हमें पूरे तीनों दिन ऐसा आप बोल रहे हो कि मुझे तीनों दिन करवाना है तो तीनों दिन के पेमेंट में आपसे सात हजार रुपए मैं ले रहा हूँ होम संडे का भी सबसे और आपने तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बोले हो तो मैं आपके साथ और थोड़ा सा उन्नीस बीस कर लूंगा उसका पेमेंट ऐसा है कि कभी आपसे छोटे छोटे लॉस और लो हो गए तो मैं आपको उसके दो सौ ढाई सौ रुपए छोटे के शॉट के लेउंगा क्योंकि आपको क्या बाद में एडिट कर के पूरा एक फिल्म टाइप आपको मुझे देना पड़ेगा न एक डिस्क बना के ओ सब काम मेरा है बस ये है जो शॉट का शॉट के का अलग अलग रहता है क्योंकि आदमी के चार पांच शॉट देता है उसी हिसाब से मैं आप से दो सौ ढाई सौ रुपए लूंगा सिर्फ शॉट ही शॉट के अच्छा अच्छा तो आपके मतलब दो दो दिन फाॅल्ट है और एक दिन फुल है है न हाँ तो मैं जैसा भी रहूँ मुझे इसमें आपको बता दूंगा आप मेरे शॉप पे आ जाना आपको थोड़ा डिटेल में दे दूंगा उसके बारे में हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है चौबीस घंटा का शॉट है शूट है न ठीक है मैं आप मुझे मेरे शॉप पे आएं मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल दे दूं ठीक है ठीक है आओ फिर